राजनीतिक व्यवस्था ये है हमारे मोदी जी बहुत अच्छे काम किए हैं उन्हें हम लोग वोट भी दिए हैं बहुमत से अपना जीते हैं बहुमूल्य से दम विजय बनाए हुए हैं

क्या कहते हैं हम लोग का विकास भी दिए हैं और क्या कहते हैं आवाज़ भी दिए हैं किसान निधि वगैरह दिए हैं

पानी पीने का और फलेरिया वगैरह का इस्किम भी चलाए हैं और ये कोरोना वाइरस वगैरह का भी विकास किए हैं और ये सब मिला के बहुत बहुत वो किए हैं और पेड़ पौधे भी व्यवस्था है बटवाटे हैं प्रधान वगैरह और क्या कहते हैं और साल में एक बार बटवाते हैं पेड़ पौधे और पीपल का पेड़ हो गया और क्या कहते हैं आम उम का हो गया और क्या कहते हैं ये आम का हो गया और पीपल का हो गया यहाँ सब मिला के जितने भी प्रकार का पौधे होते हैं सब देते हैं प्रधान जी धन्यवाद